बाइकिंग कम्युनिटी में शामिल होने और अन्य बाइकरों से मिलने के क्या तरीके हो सकते हैं उनमें से अधिक तो मुझे ज्ञात नहीं है लेकिन कहीं घूमने जाना हो या किसी एक्सपिडिशन में जाना हो तो साथी बाइकर्स होना बहुत ही जरूरी है जिससे की हमारी जहाँ की भी यात्रा हो रही हो वो काफी आसानी से और सुगमता से हो सके कहीं भी जाना हो तो हमें अपने साथियों से बात करने और उनके साथ हम जायें और रास्ते में यदि कोई समस्या है तो एक दूसरे की मदद हो सके वैसे तो मैं अकेले बाइक चलाना अधिक पसंद करता हूँ एक या दो मित्र हों उनके साथ बाइकिंग कर के जाना अच्छा लगता है लेकिन बहुत अधिक लम्बे दूर की यात्रा मैने अभी तक तो नहीं की है मेरा अधिकतम बाइक से यात्रा करने का जो गंतव्य है वो करीब पाँच सौ किलोमीटर का रहा है और उससे अधिक का मैने अभी तक प्रयास नहीं किया और न मेरे कोई साथी मित्र हैं जो कि इतनी बड़ी यात्रा कर सकें पाँच सौ किलोमोटर की यात्रा मैने दो दिन में की थी क्योंकि उस समय रास्ते भी इतने अच्छे नहीं थे अब क्योकि रास्ते अच्छे नहीं थे तो हम बाइक की यात्रा लम्बी भी कर सकते हैं और अब है की मैप मिलने से हम कहीं भी रुक कर कहाँ पर जाना है कैसे जाना है कहाँ रुकना है इसकी व्यवस्था भी कर सकते है वैसे बाइकिंग कमिटी अगर हो जो कि हमेशा प्रोफेशनली यात्रा करते हैं तो काफी सुगमता हो जाती है दूसरों को भी इसलिए बाइकिंग कम्यूनिटी में शामिल होना अच्छी बात है यदि आपके आस पास कोई हो तो न हो तो अकेले यात्रा भी हम अपने मित्रों के साथ कर सकते हैं उसमें कोई समस्या नहीं है